बे ओनसोला हाग्रा ओनसोल खाथियावनो हाग्रा एबा रिजार्भ थानायलाय बे ओनसोलनि मानसिफोरनि आखुआ हाग्रायाव बन लायनाय नाहा मैहा लायनाय आरो आबादजोंनो सोमोन्दो थानाय बेनिखायनो सुबुं मेथायाव बन लायनाय ना लायनाय आबाद मावनाय बायदिफोरनि बाथ्राया रोखा रोखा बेरखाङो जेराव बर' हारिया गावसोरनि दामग्रा देग्रा आगजुफोरखौ लानानै सुबुं मेथायखौ रोजाबो जेरै खाम जथा सेरजा सिफुं आरो गंगोना बेजों लोगोसे बर'नि सुबुं मेथायाव जायगा मोननाय हारिमुवारि गानग्रा जोमग्राया जादों गामसा दखना आर'नाइ आरो फास्रा बे गाननाय जोमनायखौ लानानै सुबुं मोसानायखौ समायना नुनाय जायो बे ओनसोलनि सुबुंफोरनि आखुवा हाग्रा बंग्रायाव मैहुर खालामनाय मैहुराव थांनायाव जिब जुनारफोरजों बायदि मोगा मोगि जाबोनाय जाथायफोरा मेथायनि गेजेरजों बेरखाङो गोदोनिफ्रायनो बे हारिया दंफां दाननानै जाबोनाय दंफांनि सायाव सोनारनाय जों नुनो मोनो बेनिखायनो माब्लाबा माब्लाबा सुबुं मेथायाव दंफां दाननो थांनायनि सिगां जाग्रा लोंग्रा आदार बोनथुमनानै हाग्रायाव लांफानाय बादा लुनानै थाहैनाय बेबायदि बाथ्राफोरा सुबुं मेथायाव बेरखांनाय जों नुनो मोनो